जोंनि ओनसोलाव गेलेनाय सेक्टरा जुदि सोरबा क'ड अफ कण्डाकखौ सिफायोब्ला एबा मानियाबा अब्ला बिसोरखौ जों ओ जोंनि गेलेग्रा जादजमेन बिथांमोनहा खेलानि नेमखान्थि बादियै बिथांमोनखौ गोख्रों डिसिप्लिनारि एबा आब्रुथि एक्सन लानाय जायो बिथांमोनखौ जुदि आब्रुथिनि आब्रुथि सिफायोब्ला बिथांमोनखौ खेलानिफ्राय बायह्रायाव दिहुननाय जायो आरो जुदि आब्रुथिखौ मानिथारा अब्ला बिथांमोनखौ खेलानिफ्राय बोखारनाय जायो बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां स्ट्रिक्ट एबा गोख्रों रुलजों खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो बे खेलाया दोरोङारि एबा ट्रेडिसनेलानो जा एबा नेसनेल चेम्पियनसिपनि मोनसे माबा खेलायानो जायाथों मानो